हँ हँ कहलहुॅं जे किताब लैके छै एगो ए ए ए एगो छै समाज बिज्ञान समाज बिज्ञान आ रहले जे समाज बिज्ञानके बिद्यार्थी खातिर लेबे करबै रहलै जे एगो रामायण भी हमरा लए रामायण भी लैक छै समाज बिज्ञान लेबै हँ दसमा कहै छै दसमाके दसमाके तऽ मिल जेतै तऽ की दाम ओकर परतै

तऽ एगो आया अच्छा ठीके छै तऽ ओ भए गेलै आ ई रहलै जे एगो लऽ लेबै तुलसी कृत वला एगो रमायण लेबै रामायण हूँ तऽ रामायण कते भेलै दाम

हूँ ठीक ठीक ठीक

नहि जी

नहि नहि सरकारके तऽ चाही ई बात नहि भेलै नहि सरकारो नहि लेतै तऽ कहाँ केना चलेतै केना आ सरकार अथि करतै लेकिन ई थोरे जेना रमायणमे पढ़ै पर अब हमरा थोरे ओते अथि छीयै जेना ठीके छै तऽ कते भए गेलै कुल मिला कऽ हँ